मैने अभी अपनी बड़े भैया की शादी में छः जोड़ी एयरिंग्स ख़रीदे हैं हाँ तो छः जोड़ी मैने अपने छः फंक्शन के हिसाब से अलग अलग ड्रेस के अलग अलग कलर के इयरिंग ख़रीदे हैं मैंने एक ही दुकान से वह इयरिंग ख़रीदे हैं एक इयरिंग मुझे करीबन दो सौ रुपये का पड़ गया था हाँ तो एयरिंग इतने सुन्दर हैं इतने सुन्दर हैं वह एयरिंग कि जब मैंने उन एयरिंग्स को पहना तो जिसने भी मुझे उन एयरिंग्स में देखा सबने मेरी तारीफ की उन एयरिंग्स की चमक इतनी अच्छी है और उनकी बनावट इतनी अच्छी है एक हाथी वाली एयरिंग्स है जिनमें एक झुमकी के ऊपर हाथी बना हुआ है उस एयरिंग में सफ़ेद कलर के मोती हैं और नीले कलर का हाथी है और पूरा झुमका सफ़ेद कलर का है नीले रंग के हाथी के साथ तो वह झुमका सबको इतना ज़्यादा पसंद आया इतना ज़्यादा कि सभी लोग पूछते हैं कि यह एयरिंग कहाँ पर ख़रीदा और एक येलो कलर का एयरिंग है पीले रंग का जिसमें एक हरे रंग की मोर बनी हुई है जो बहुत ही साइज़ में तो बहुत ज़्यादा बड़ा है परंतु वह मेरी सफ़ेद कलर की एक ड्रेस के साथ इतना जंच रहा था कि सभी लोग मेरी उसमें तारीफ़ कर रहे थे सारे एयरिंग मुझे करीबन पाँच जोड़ी एयरिंग मुझे एक हज़ार रुपये के पड़े परंतु मुझे उन एक हज़ार रुपये की कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरे भैया की शादी को अभी दो साल हो चुका है दो साल में उन उन इयरिंग्स को अभी जैसे गरबा हुआ हमारे यहाँ अभिव्यक्ति में तो मैं उनको पहन के गई हमारे यहाँ अभिव्यक्ति में गरबा होता है पाँच दिन का प्रोग्राम तो मैंने पाँचो इयरिंग अलग अलग दिन पहने जिस जिस दिन मैंने अलग अलग इयरिंग देखे सबकी नज़र मेरे झुमके पर ही रही और बहुत ही सुन्दर झुमके हैं मेरे तो पूरे ही पैसे वसूल हो गए और मेरे सारे दोस्तों को मैंने उनकी दुकान से जाकर नए नए झुमके दिलवाए हैं सभी को इतने अच्छे पसंद आए हैं वह झुमके और मेरे परिवार में भी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं